हॅलो ओला सर्वीस न्ही ओके सो हांवें न्ही तुमची कॅब बूक केल्ली म्हाका मातशें खंय पयस वचपाचें आशिल्लें सो तेज्या खातीर हांयेंन कॅब बूक केल्ली पूण म्हाका मातशें एक अर्जंट काम आयलां म्हणून म्हाका वचपाक मेळुना सो म्हाका मातशें रिफंड जाय आशिल्ले हांवेंन पे केल्ले जीपे केल्लें तुमकां तुमच्या नंबराचेर जो ड्रायव्हर आसा तेका हांयें जीपे केल्लें सो म्हाका परते जाय आशिल्ले सो हांवेंन तेका कॉल करून विचारचें पडटलें कशें कितें करचें पडटलें सो ओके ताका कॉल करपाक जाय आनी ताजे कडल्यान विचारपाक जाय न्ही ओके सो म्हाका जीपे करचे पडले न्ही ताका परतें हय सो हांव सॉरी आसा कारण म्हाका वचपाक मेळुना म्हणून बट मेळटले न्ही ओके बरें सो हांव कॉल करता ताका आनी सांगता की अशें अशें इनसिडंटाक लागून म्हाका वचपाक मेळुना म्हणून प्लीज मातशें म्हजें रिफंड कर सो दॅट म्हाका म्हाजें मेयटले पयशे ओके आनी व्हेरी सॉरी फॉर द इनकनविनियन्स ओके बरें थँक्यू